ठंडाके मौसममे हमसब स्वेटर बनाबै छी अपन गरमी अथी ठंडा लगैया स्वेटर बनाके अपन पहिरै छी जेना जे होयैया से गरम कपड़ा बना बना कऽ आओर ओहिसँ की होइ छै तऽ ठंडा नहि महसूस होयैया हमरा सबके अपन आओर गरमीके समय जे गरमीके मौसम जे छै ओहि गरमीके मौसममे हल्का कपड़ा बनबै छी हल्का कलरके कपड़ा पहिरै छी हल्का पतला सूती कपड़ा बना बनाके पहिरै छी जे गरमी नहि लागए तैं दुआरे सँ गरमीमे गरमी कपड़ा पहिरै छी जाड़मे जाड़के कपड़ा पहिरै छी स्वेटर बनाकऽ पहिरलहुॅं या गरम कपड़ा खरीदके पहिरलहुॅं जाहिसँ ठंडा नहि लागऽ तऽ मौसमके अनुसार तऽ इएह सब ने होइ छै जेकि गरमीमे गरमी नहि लागऽ ठंडामे ठंडा नहि लागए ओहि हिसाब सँ चली जाहिसँ दिक्कत नहि हुए तऽ ई केनाइयै हमरा सबके तऽ ओहिके लेल हमसब सिलाइ मशीन परमे से कपड़ा गरमीमे सीलहुॅं गरमीके कपड़ा ठंडामे स्वेटर बनेलहुॅं एहि सबसँ टाइम पास होइ छै हमरा सबके आओर की करबै हमसब घर बैसल कोनो तरहक तेहन व्यवस्था नहि छै हमरा सबके तैं दुआरे सँ एते काज करै छी